म्हाराज दिक्खो इं'या थ्री इडियट् इक मूवी ऐ एह् बड़ी स्हेई ऐ कताबें बारै च एह्बी ते इक स्कूल होंदा कन्नै स्कूल जागतें ईं जियां ओह् दसदे ओह्दे ई रट्टा मारदे इं'या रट्टा मारियै जागत् कामजाब नेईं होंदे है'न बड़ा हास्सा औंदा इसी दिक्खियै ते कन्नै जागत रट्टा मारदे ओह्दे नै कामजाब निं होंदे रट्टा मारियै जागत भुल्ली जंदे बड़े सारे ते इं'या नै बड़ा हास्सा औंदा ते मास्टर पेपर लैंदा उं'दा ते नै पेपरें च रट्टा ला दा होंदा उ'नें ई रट्टा जंदा भुल्ली उं'दे ई नंबर औंदा इक्क इक्क ते बड़ी हास्सा औंदा ओह्दे नै ते मास्टर उ'नें ई मारदा बी ऐ ते कन्नै स्होंदा बड़ा कन्नै इक्क मूवी दिक्खा दा उं'दे र बड़ा स्होंदा ते जागत बड़े सारे रट्टा मारदे न रट्टा मारियै बड़ा सारा भुल्ली जंदा ते बच्चे इं'या नेहं करदे ते रट्टा शट्टा मारदे स्होंदा बड़ा ओह् भी घर चली जंदे ते घर जाइयै दोबारा रट्टा मारदे दूऐ दिन भी पेपर होंदा उं'दा भी उ'ऐ स्हाब करदे ओह् ते दोबारा मास्टर उ'नेंई स्कूला दा नांऽ कट्टी ओड़दा ते

नांऽ कटदा जिसलै तां ओह् दोबारै जा याद करियै रट्टा मारियै औंदे उस दिन लिखी ओड़दे ते बड़ा स्हेई ड्रामां मूवी ऐ ओह् बड़ी अच्छी मूवी ऐ इं'या सारें आस्तै मूवी बड़ी स्हेई ऐ